हाँ हमारे क्षेत्र ग्वालियर में प्रसिद्ध बाजार है महाराज जी बाड़ा टोपी बाजार लोहा मंडी दाल मंडी यह सब हमारे प्रसिद्ध बाजार हैं इनमें बहुत ही अच्छी क्वाॅल्टी का माल उपलब्ध हो जाता है बहुत ही अच्छी कीमत पर यहाँ समान मिल जाता है जैसे प्लास्टिक का समान काफ़ी अन्य चीज़ें बहुत अच्छी क्वाल्टी में और बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती हैं और हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध ग्वालियर व्यापार उद्योग मेला लगता है जो कि हमारे ग्वालियर में लगता है दो महीने के लिए जिसमें सरकार टैक्स फ्री करती है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता यहाँ बहुत ही अच्छी कीमत में समान मिल जाते हैं साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं गाड़ी बाइक मोटर कार सब कुछ कपड़े